म्हाज्या बापायक भोंवपाची खूब संवय तो खंय ना खंय भोंवत आसता आमी जेन्ना बारीक आसली तेन्ना सुद्दां तेका अशें दिसताले की आमकां नवें नवें जागे दाखोवचे म्हूण तो आमकां जेन्ना बी दिवाळेक सुटी पडटाली तेन्ना वर्सांतल्यान एक फावट खंय लागींच चडशें भोंवपाक व्हरतालो आमी चडशी नाशिक गेल्यात साई बाबालें देवूळ पोवपाक धर्मस्थळ तर आमगेले आसताच अशें करून आमी खंय ना खंय तरी वयतालीच आता वयता आसतना सदांच आमी ट्रेनीन वसप सगळीं जाण एक बरोबर ट्रेनीन खावप मज्जा करप अशें आमगेले ल्हानपणांत आमी टूर आमगेलो तसोच काडला